जोङो बे बि टि सि नि हालामाव बिसेस करि जोङो फालांगियाव जोङो औवा औवाखौ जोङो सोरबा मालिकनिफ्राय लाबाय आरो जोङो बेखौनो बिजनेसाव जोङो बाहायो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो जोंनि मिथिंगानि गेजेरावहाय जोङो फालांगियाव जोंहा दंफां फाननाय बा सोरबा सोरहाबा दंफां फाननानै गथ' गथाय बेवहाय बेजोंनो जानाय लोंनायखौ खालामदों आरो सोरबा बाला अन्थाय बुरनानै बेजोंनो न'खरफोरखौ फोथांनानै दङ सोरहाबा गय बिजनेस गय खानानै सिजोन बाय सिजोन लानानै जोङो बे मिथिंगानि गेजेराव जोङो बिदिनो बयबो बेबायदिनो जाय जेरै हायो बेबायदिनो जोङो गावबा गाव आयडियाफोरखौ लानानै खामानिखौ मावलायो एबा बिजोंनो जोङो न'खरखौ फोसाबो आरो बेबायदि जोङो न'खरखौ थांनानै थानायनि थाखायहाय माखासे फालांगि खालामाब्ला जोंहा उफाय गैया बेनिखायनो जोङो बयबो बेबायदिनो गावबा गाव फालांगिखौ खालामो एबा नाजायो जेने जोङो बयबो बिबायदिनो खामानिफोरखौ गावबा गाव दायत्थ' लालायनानै मावलायोब्लानो न'खरनि थाखाय बयहाबो माने जोंनि थांनानै थानायनि थाखाय प्रब्लेम गैया आरो दा आङो बे फालांगिनि बेलायावहाय बिजनेसनि बेलायावहाय आङो बेखिनिखौ बुंनानै दोनबाय जोंनि बे बि टि सि हालामनि गेजेराव जाय जेरै जोङो बेबायदिनो फालांगिखौ खालामनानै जानांगौ जाय जेरै हायो बेबायदिनो जोङो गाव रावखौबो राव जोङो मेगन सालायाबानो सोरबा फालांगि खालामना जानायफोरखौ रावबो जेबो बुंलायालासिनो जेन बेबायदि फालांगिफोरखौ जोङो मावलायनानै जानो हायो आं बेखिनिखौ बुंनानै दिनैनि टपिकखौ बेयावनो दोन्थ'नाय जाबाय